यदि मुझे मेरे जीवन काल में किसी दूसरे देश की यात्रा करने का अवसर मिले तो मैं निश्चय ही नेपाल की यात्रा करना चाहूँगा नेपाल एक पर्वतीय देश हैं एवं पूर्ण रूप से हिन्दू राष्ट्र है वहाँ की संस्कृति वहाँ की सभ्यता हमारी संस्कृति और सभ्यता से काफ़ी मेल कहती है वहाँ पर पशुपतिनाथ का ज्योतिर्लिंग है साथ ही साथ माता सीता का भी मंदिर है एवं सीता की जन्म स्थली है सीता की जन्म स्थली होने के साथ ही साथ अयोध्या से भी उसका पौराणिक जुड़ाव है क्योंकि सीता जी जनकपुरी से थी और उनका विवाह अयोध्या के श्री रामचन्द्र जी भगवान से हुआ था इसीलिए मेरी वहाँ पर मेरी जीवन काल में एक बार जाकर माता जानकी की जन्म स्थली और उनके मंदिर के दर्शन करना चाहूँगा और साथ ही साथ पशुपतिनाथ मंदिर जोकि एक द्वादश ज्योतिर्लिंगों में भगवान शंकर के माना जाता है बहुत ही रमणीय और बहुत प्रसिद्ध स्थान है पूरी विश्व एवं पूरी दुनिया भर से काफ़ी लोग वहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं और ज्योतिर्लिंग पर दर्शन करने के बाद आपको एक अनुभव एक शांति का और एक अच्छा अनुभव प्राप्त होता है जो कि आपको एक अपने जीवन काल में अच्छी अनुभूति कराता है इसलिए मैं चाहूँगा कि जीवन काल में एक बार कोई भी जब मैं मेरे जीवन में पे एक बार पर्वतीय क्षेत्र जो कि नेपाल है वहाँ पर जाकर दर्शन करना चाहता हूँ